सिलाइके बारेमे एकरो बस्ते की सभ चहियै ऊन काँटा मशीन मशीन चहियै सिलाइके बारेमे मशीन चहियै आ बुनाइके बारेमे ऊन काँटा क्रूस क्रूस चहियै केना कऽ बुनलो कटलो जाइत छै ई सभ सिखैलऽ पड़ैत छै आर ओ एकरामे की लागैत छै तकिआ आर खोल बुनैत छै तऽ ओकरामे सुइया डिम्सी सभ चीज लागैत छै कहाँसँ मङ्गेलहुँ जेतै तऽ बजारसँ बुनाइ कटाइ सिलाइ सभ चीज बुनलो काटलो जाइत छै अपना हाथसँ ऊन लगैत छै काँटा लगैत छै क्रूस लगैत छै सुइया लगैत छै कसऽ कसऽ बुनलो जाइत छै सिखैलऽ पड़ैत छै तब हुवै छै